गायनांचे वेगवेगळे प्रकार आसात आनी वेगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमां खातीर वेगळ्या वेगळ्या प्रकारांची गाणी म्हणप हे आयच्या काळाची गरज जावन आसा जेन्ना शाळेंत एखाद्या कार्यक्रमांचे उद्घाटन आसता तेन्ना स्वागत गीतान सुरवात करची पडटा स्वागत गिताची शैली वेगळी आसता तेच वांगडा शाळेंत गणपती उत्सव शारदोत्सव घडोवन हाडटात तेन्ना थंय म्हणपी इशस्तवनां जावं भक्ती गितां ही वेगळ्या प्रकाराच्या शैलीतल्यान म्हणपाची गाणी आसात तेका वेगळ्या प्रकारांच्या वाद्यांची गरज आसता तशेंच शाळेंत जेन्ना जावं खंयच्याय कार्यक्रमाचे वेळार एखादें सिनेमा गितां आमकां भुरग्यांक शिकोवपाचे आसता तें वेगळ्या प्रकाराचें शैलीन वचपी गीत तांकां शिकोवचें पडटा एखाद्या सर्ती खातीर जेन्ना देशभक्तीपर गीत आमी भुरग्यां खातीर तयार करतात तेन्ना ते वेगळ्या प्रकाराच्या शैलीन गावचे पडटा तातुंतल्यान वीर रस जावं झुंझार वृत्ती दाखोवपी हे जे आसा तें दाखोवपाची आशिल्लीं गितां जी आसात ती आमकां घेवची पडटात सो वेगवेगळ्या कार्यक्रमां प्रमाण गाण्याच्या शैलीचें प्र हे जे आसात तंत्र जे आसा तें बदलता आनी तें आमकां सांबाळचेच पडटा